बॉलीवुड भारत में हर जगह एक फेशन के रूप में है और भारत में कई फिल्मी कलाकार हैं जो अलग अलग प्रकार के अपने प्रदर्शन करते हैं अपने को श्रेय देते हैं भारत में बॉलीवुट टोलीवुड हर जगह फेशन के रू के रूझान के रूप में अपनों का अपना प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं करेक्ट और उन्हें अपने उनके कपड़े की जो सिली है वो पसंद अगर आज के समाज के स्तर से देखा जाए तो छोटे छोटे कपड़े पहनना एक थोड़ा अलग लगता है तो हमारा हर हर सम्भव हर प्रयास यही रहेगा कि आप जो भी बॉलीवुड के एक्टर हैं एक्टरनियाँ वगैरह हैं तो उनसे यही कहना है कि आप जो भी कपड़े पहने थोड़ा व्यवस्थित पहनें तो आप भी समाज में बैठ सकें और हम भी समाज में बैठ सकें आप कैसा कपड़ा पहनेंगे जिससे आप प्रस्तुति देंगे वैसे ही लोग आपको देख के हूहहू करेंगे वो ऐसा ही कल्पना आपने नहीं किया तो मेरा यही से कहना है कि जो भी फिल्म है फिल्म है पिक्चर है कहानी जो भी आप जो भी प्रस्तुत करो ने क्या अपन दु हज़ार प्राइज मनी वो भी लो तो मेरा कहना है कि थोड़े से जो व्यवस्थित कपड़े हैं वो पहन लिये जाए तो उससे क्या है कि समाज पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा आप जैसा आप कपड़े पहनोगे वैसे ही लोग तो उनका ऐसा प्रभाव पड़ेगा और उसी के कान आज हमारे समाज दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है तो मेरा हर सम्भव यह प्रयास है कि आप जैसे भी कपड़े पहनो थोड़ा व्यवस्थित पहनो कि लगे कि हाँ ठीक है आप ऐसे कपड़े पहनों की बच्चों को भी लगे कि ठीक है हमको संस्कार बनाना है संस्कार बिगाड़ना नहीं है